हमर गाममे एगो रवि ढाबाए जेकि हम एकदिन घुमैत घुमैत ओनय गेल रहनी तऽ सोचली ई ढाबामे कुछ खा लैत छी ओ ढाबामे शाकाहारी मान्साहारी आओर चटपटासभ प्रकारके खाना उपलब्ध रहैत छै हमहूँ ओहिमे शाकाहारी खेलियै जेनाकि दालि चावल सब्जी ईसभ खेलु तऽ बहुत अच्छा लगलै हमरा खायमे ओकर बाद हम ओ ढाबामे दोस्तके बोलाइ कऽ लए गेलियै दोस्त सभके ओसभकेँ भी खिलेलु तऽ ओसभकेँ अच्छा लागल आओर ओ ढाबाके खासियत ई रहै कि ढाबाके खानाके दाम बहुत सस्ता रहै आओर ई प्रकारसँ ढाबा बहुत अच्छा चलैत रहै ताहिके बाद दोस्त सभके अच्छा लगलय दोस्त अपन परिवार लएके आयल फेर हमहूँ अपन परिवार लयके गेलियै जाहिसँ परिवारो सभके खाना बहुत पसन्द आयल ढाबा बहुत अच्छा छै ढाबामे ढाबामे जे चलबै छै ओहो बहुत अच्छा लोकसभ छै जेकि खाना बहुत अच्छा स्वादिष्ट चटपटासभ बहुत अच्छासँ बनबै छै ढाबा हमर गामके बहुत नजदीकमें छै अहूँके टाइम मिलत तऽ आबि ढाबामे बलहा गाँवसँ किछु सए मीटर दू सए मीटरके दूरी परए ढाबाके सुन्दरता आओर ढाबाके खानाके स्वादिष्ट बहुत अच्छाए वहाँके खाना पौष्टिक आओर हेल्दी होयत अछि ढाबाके हेल्दी बनाय छै आओर बहुत स्वादिष्ट बनाय